جی ہاں اعظم گڑھ کے اسکولوں میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے خاص طور پر نچلی اور اعلیٰ جماعتوں میں یہ تاریخ عام طور پر نصابی کتابوں پر مبنی ہوتی ہے اور واقعات تاریخوں اور شخصیات کو تحریری شکل میں بیان کیا جاتا ہے زبانی تاریخ سے فرق زبان تاریخ وہ ہوتی ہے زبانی تاریخ وہ ہوتی ہے جو بزرگوں مقامی لوگوں یا خاندانوں سے کہانیوں کی صورت میں سنی جاتی ہے جبکہ اس اسکولی تاریخ کتابوں دستاویزات اور تحقیق پر مبنی ہوتی ہے کون سے واقعات پڑھائے جانے چاہیے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں اعظم گڑھ کا کردار مولانا شوکت علی اور آزادی کی تحریک اعظم گڑھ کی ادبی اور تعلیمی خدمات یہ واقعات طلبا میں مقامی تاریخ کا شعور پیدا کرتے ہیں